म्हापश्या ह्या शहरांत खूब कितें कितें अशें आसा की सगळे आमी इन्जॉय करूं येता एक म्हणल्यार सगळ्यांत व्हडलें जें आमचें म्हापसाचो बाजार म्हापशाच्या बाजारांत तुका सगळें मेळटा फुलां आसूं नुस्तें आसूं कपडे आसूं जुवेलरी आसूं तुका एवरी कोर्नराचेर एक एक दुकान आसतलें जाचेर तुका जाय जाय तें मेळटलें म्हापश्या बाजारांत तुका मडक्यो मेळटात जूस सँटर आसात आनी कितें सो म्हापसा बाजार हो भोंवपाक अशी जी मजा आसा ती आनी खंयसरूच ना शुक्रारचो जेन्ना बाजार येता तेन्ना भायले कोण कोण लोक बी येतात आपले वस्तू घेवन आनी त्यो म्हापश्या बाजारांत विकतात आनी म्हापश्या बाजार शुक्राचो जो इतको जो भरता तो गोवांत आनी खंयसरूच भरना मागीर म्हापश्यांत आमच्या खूब आनी कितें कितें आसा अशें जाग्या जाग्यांचेर खावपाचें आसतलें कितें कितें लायक शौर्मा आसतलें आनी कितें आसतलें खुबशे आमचे रेस्टॉरंट आसात जंय तुका खूब ऑपशन मेळटात खंयसरूय तुका वचूंक जाय बी जाल्यार हांगा ना जाल्यार आनीक खंयसर तरी जागो असो आसतलो की थंय वचून तूं खावपाक बसतलो तुज्या मागीर सगळ्यांत फॅमस आमच्या म्हापश्यांतलें व्हडले बाबाजी जें आनी खंय तुमकां चड मेळचेंना आनी बाबाजींत हांगा कॅक मेळटा पॅटीस मेळटा आनी कितें जे फूल गोंयभर आमचें फॅमस आसा मागीर तुका खंय भोंवपाक जाय बसपाक जाय दोन मिनटांची रेस्ट जाय जाल्यार म्हापसा हांगा खूब गार्डना सुद्दा अशीं आसा की थंय वचून तूं रिलेक्स जावन बसूंक शकता एक म्हणल्यार फॅमस जें आमचें हत्तीचें गार्डन थंयसर खूब भुरगीं येतात खेळपाक ऑर लायक जाणटे लोक थंयसर वॉकिंग करपाक येतात भुरगे थंयसर खेळटात खूब कितें कितें चललेलें आसता आनी सगळे पिसफूल अशें सगळे कडेन रावतात सगळे म्हापशा हो एक खूब बरो शहर आसा